मैं अपनी घर में बहुत बार खाना बनाई हूँ अभी भी बनाती हूँ उसमें से बहुत बार मेरा खाना ख़राब भी पकाया है मैंने बहुत खाना ख़राब पकाया है जैसे एक बार मैंने रोटी की थी वह रोटी जल गई और वह जला जल का पार्ट जो जो पार्ट रोटी में जो पार्ट जल गया है वह मैंने मतलब उसको काट कर अच्छे वाला मैंने खा ली और कभी कभी जो मुझे कि घरवाले कहते हैं कि यह बनाने के लिए वह जो वह मुझे रेसिपी बता देते हैं और उसके बाद मैं रेसिपी सुन कर उनसे बनाती हूँ कभी मतलब एक बार मैं एक सब्ज़ी एक सब्ज़ी बना रही थी सब्ज़ी बनाते वक्त क्या हुआ जो नीचे से थोड़ा लग गया जो नीचे से लग गया मुझे क्या करना पड़ा वह जो जलने के खुशबू आती है बदबू आती है उसे मिटाने के लिए मैं थोड़ा निम्बू उसमें डाल दी जिस अगर जो निम्बू मैंने डाल दी इसलिए वह थोड़ा खुशबू नहीं आया तो मुझे लगता है अगर आपका भी कोई कुछ जल गया है तो अगर आप निम्बू उसमें थोड़ा डाल देते तो यह ऐसे नहीं हो मतलब इतना जलने की बदबू नहीं आएगी जितना आया आ गई है उससे थोड़ा कम आएगी